میری عمر تقریباً بارہ سال کی تھی میں اپنے بچپن سے جوانی کی عمر میں داخل ہو رہا تھا میرے ساتھ میرے ہمعمر بچے بھی ساتھ تھے ہم لوگ ایک بار اپنے قریب کے میدان میں کھیل رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی بارش زیادہ تیز نہیں تھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور کی کیچڑ بھی ہو گئے تھا ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ ایک دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں ایک ایک حد حد متعین کر لی کہ وہاں پر جو پہنچنے پہنچے گا وہ سب سے پہلا ہوگا دوڑ کی شروعات ہو گئی کیچڑ کی وجہ سے پھسلنے پھسلنے بھی زیادہ تھی ہم لوگ ایک دوسرے پر گر جائے اور خوب مزہ لے لے رہے تھے اس پھسلنے کی وجہ ایک ایک آدمی کئی کئی بار گر رہا تھا لیکن فسٹ آنے کے لیے ہر بچے پوری کوشش کر رہا تھا بھلا آخر اس دوڑ میں میں نے کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی لیکن پھر بھی وہ دوڑانے اتنا مزیدار ہوا کہ مجھے آج بھی بہت اچھے سے یاد ہے